تھوڑا بیچ میں گاؤں کے بزرگ ہمارے جڑیں اور تجربے کا خزانہ ہوتے ہیں جب وہ بستر پر پڑ جاتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے ایک جذباتی اور عملی آزمائش بن جاتی ہے بزرگوں کے بستر پر ہونے کی عام وجوہات نمبر ایک عمر رسیدگی بڑھاپے میں جس میں کمزور ہو جاتا ہے ہڈیاں کمزور پتھلے ڈھیلے اور توانائی کم ہو جاتی ہے چلنے پھرنے میں دشواری بھٹنوں یا کمر میں درد نمبر دو فالج اچانک جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو جانا بولنے اور چلنے کی صلاحیت کا متاثر ہونا نمبر تین جوڑوں کا درد گھٹنوں یا کمر کا شدید درد جس سے بزرگ چل پھر نہیں پاتے نمبر چار ذیابیطس ان بیماریوں کے بگڑنے سے بینائی گردیں گردے اور اعصاب متاثر ہو سکتے ہیں نمبر ایک وقت دینا اور حوصلہ بڑھانا روزانہ بات چیت پر پرانے قص سے سننا اور ان کی جذبات کو سمجھنا نمبر دو خوراک اور دوا کا خاص لحاظ رکھنا وقت پر دوا دینا نرم غذا دینا جیسے دلیا کھچڑی دودھ کچھ لوگ دیسی علاج بھی کرتے ہیں جیسے ہلدی والا دودھ یا مالش اگر آپ چاہیں تو میں بزرگوں کی دیکھ بھال کے لیے گاؤں کے لحاظ سے سادہ طریقے بھی تجویز کر سکتا ہوں جیسے گھر میں مالش کرنے کا دیسی طریقہ یا کم وسائل میں ان کا خیال کیسے رکھا جائے